मैं कुछ स्नैक्स बनाती हूँ जैसे कि पोहा जलेबी ढोकला और चिले पराँठे जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा चीले बनाना बहुत पसंद है चिले में मैं पहले बेसन घोलती हूँ उसमें नमक हल्दी मिर्ची और खाने का सोडा तेल मसाला सब डाल कर मिक्स करती हूँ और उसे हल्के से तवे पर पहले तेल लगाती हूँ उसके बाद मैं उसे बारीक पतला मिक्स बेज कर के उसे सीधे फैलाती हूँ उसके बाद उसे पलटती हूँ और उसे हल्का हल्का धीमी आँच पर सेकती हूँ सेंकने के बाद वह थोड़ा लाल हो जाता है लाल होने के बाद वह खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है वही मुझे सबसे अच्छा बनाना है और वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है यही मेरा सबसे फेवरेट है और जो खाने में हेल्थफूल भी है और सबसे हल्का फुल्का है इससे पेट में कोई वजन नहीं रहता और सबसे अच्छा लगता है